हाँ हम अक्सर ऐसे समारोह में या अन्य बड़े कार्यक्रमों में भाग लेने की रुचि है और हम ऐसी जगह पर गए भी हैं जहाँ पर हमें संगीत से रिलेटेड कह सकते हैं क्रिकेट से रिलेटेड क्या किसी कम्पटीशन से रिलेटेड वहाँ पर गए हैं जहाँ हमें हमने सफ़र किया है और ऐसा सफ़र बहुत एक अनोखा सफ़र होता है जिसमें आप अपनी भावनाओं से प्रे व्यक्त भावनाओं मेलजोल करते हैं आप देखते हैं कि आप अन्दर कितनी काबिलियत है कितने अबोध हैं आप कैसे हैं यह सब आपके अन्दर छुपा होता है और आप यह नहीं कह सकते कि आप अपने अन्दर झाँककर आप जज कर सकते हैं नहीं नहीं यह बात गलत होती है आप जाते हैं ऐसी जगहों पर आप बचना होता है आप जैसे लोग वहाँ पर मिलते हैं फिर आपसे कन्डीशन माँगे जाते हैं फिर उनमें देखा जाता है कि नहीं वास्तविक रूप में किसमें क्या काबिलियत है नहीं तो कुछ अलग भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य के अन्दर एक काबिलियत दी होती है उस काबिलियत को उस इन्सान को देखने की ज़रूरत होती है लेकिन कैसे तो हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ समारोह या ऐसी चीज़ें जो इन्सानों के लिए या फिर विद्यार्थी के लिए या किसी मनुष्य के लिए बड़ी हैं आप उसमें भाग लेने के लिए प्रतिष्ठित करते हैं और वहाँ पर जाता है अपना दायित्व निभाता है और देखता है कि ठीक है उससे अपने आपको जज करता है उसे महसूस होता है कि नहीं यार हम इतने काबिल हैं और मेरी बात है कि मैं भी कैसे बहुत यहाँ पर गया हूँ वैसे तो हम पढ़ते थे तो कभी कभी हमारे गाँव सरस्वती पूजा होती थी तो वहाँ पर हम जाते थे देखते थे कम्पटिशन्स की तैयारी करते थे सारे बच्चे कम्पटिशन की तैयारी करते थे और वहाँ सरस्वती पूजा में समारोह रखा जाता था हर बच्चे को एक पेपर कॉपी दी जाती था उसमें क्वेश्चन थे क्वेश्चन्स होते थे पेपर देने के बाद कुछ इनाम थे सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में रखा जाता था और वह उन प्रश्नों के उत्तर देने होते थे जिसका जितना अंक आया उसके हिसाब से फिर पुरस्कार प्राप्त होते थे यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप अपने को अपने अन्दर देख सकते हैं लेकिन अगर दूसरा कोई जज करता है आपके गुणों से तो आप उससे और बेहतर समझ सकते हैं और हम ऐसे कई परेड स्थलों पर गए हैं जहाँ पर कह सकते हैं खेलने के लिए गए हैं घूमने के लिए गए हैं और तो वहाँ पर आपको एक अलग प्रकार के जैसे आप कम्पेयर करते हैं दूसरों से अपने को तो उसमें आप अपने आपको समझ सकते हैं कि नहीं आप इस जीवन में आप सक्षम हैं इस चीज़ को लेकर और आप उनकी काबिलियत भरी है यह सोचने के लिए कि लोग बहुत सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ वह कर सकता हूँ लेकिन वास्तविक रूप से जब आप इस चीज़ को करते हैं तो नहीं यार ठीक है मैं उस जगहों पर गया हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं ऐसा काम करने से हमें ऐसे ऐसे रहस्य से अपने बारे में जानने को मिलता है एक उत्तम प्रकाश अपने अन्दर एहसास होता है और उस कमी को या उससे काफ़ी खूब समझते हैं उसी से परिपूर्ण बनाते हैं अगर कमी है तो सुधारने की कोशिश करते हैं अगर परिपक्व हैं तो उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और जैसा मैंने बताया कि मैं गया था कम्पटिशन देने के लिए वहाँ पर भी इसी प्रकार से खेल होते हैं आप अपना किस प्रकार का हर चीज़ में दायित्व निभाते हैं उस प्रकार से आपको जज किया जाता है और उसकी उस प्रकार से आपको अपने बारे में जानने को मिलता है कि नहीं आप क्या कर सकते हैं आपमें क्या काबिलियत है फिर आप देखते हैं कि नहीं यार हर चीज़ एक अलग नियम कानून होता है हर चीज़ का एक नियम कानून होता है जहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं ठीक है जैसे जैसे और आप जब जाते हैं तो पता चलता है कि आपका सफ़र कैसा रहा आपने वहाँ पर कैसा महसूस किया आपके लिए यह चीज़ क्यों ज़रूरी है या कि ज़रूरी नहीं है अक्सर लोग जाते हैं और मैं भी गया था और वहाँ पर देखा कि बताया